जी हाँ मैं पाँच अंक बोल सकती हूँ छब्बीस हज़ार सात लाख पैंतालीस हज़ार आठ सौ पचपन नब्बे हज़ार सात सौ आठ लाख एक हज़ार एक दो लाख चालीस हज़ार